हैलो पिज़्जा हट मां शंकर पंजवाणी थो ॻाल्हायां तव्हां वटि मां कल्ह राति जो ऑडर लिखिरायो जंहिंमें ॿ पिज़्ज़ा ऐं चार कोक हुयूं पर राति एॾो मौसम ख़राबु थियणु कारणु मूंखे लॻे पियो की मूं वटि ऑडर न पहुचंदो पर तव्हांजे माण्हूअ सही समय सां एॾी आंधीअ तुफ़ान बारिश में ऐं एॾी पूरी लाइट बंदि हुई उन खां पोइ बि सही समय सां पहुचाए करे मूंखे ॾाढो ख़ुशि कयो अथईं मां तव्हांखे समानु थो कयां पंज स्टार ॾेई करे